हाँ नमस्ते नमस्ते और अरे मेरा ब्यूटी पार्लर का ओ है ब्यूटी पार्लर खोल रखी हूँ मैं और हमको लहंगे की जरूरत है अरे हमको तो ब्राउन कलर का चाहिए क्या रेंज है मैम उसका मेरा ब्यूटी पार्लर यहाँ है जंघई के बगल में जंघई के बगल में जो जंघई जो जंघई वाली रोड जाती है जमूहर पड़ता है उसी रोड जमूहर में है मेरा ब्यूटी पार्लर अच्छा मै ठीक है मैं त ये कह रही हूँ कि मतलब लहंगे का सेट गले में का चूड़ी कंगन जो होता है सब में मिलेगा अच्छा और ये कह रही हूँ कि लहंगे का का रेंज है अरे थोड़ा कम करिए आपके यहाँ से लेना हमको लेना है फिर उसके भाड़े पर देती हूँ हमको भी तो कुछ बचना चइए एक हज़ार में क्या होगा कुछ नहीं होगा कुछ और कम करिए उसमें मतलब चूड़ी भी लेना है हमको और सारा फेसियल वगैरह करना है कुछ बचना भी चाहिए तो एक ही लहंगा नहीं चाहिए हमको हमको कई लहंगा लेना है कढ़ाई कढ़ाई किस चीज़ का है लहंगे पर स्टोन का है या रेशम की धागे का है हमको लाइटे कपड़े का चाहिए थोड़ा जो कपड़े में लाइट हो

लहंगो का वो दुप्पटा कैसा है हमको लहंगे का दुप्पटा कट बॉर्डर का चाहिए ताकि दुल्हन ओढ़े तो अच्छा लगे हाँ वो जो उसका ब्लाउज है लहंगे का उसका अस्त्र कैसा है मतलब हाफ है कि एकदम छोटा है कि बड़ा है हाँ तो हमको ऐसा ही चाहिए आ उसका जो आस्तीन होता है वो भी हमको कटे बॉर्डर का चाहिए दुल्हन पहनेगी तो अच्छा लगेगा आ एक हमको मैरून कलर का लहंगा चाहिए हाँ हाँ इस्टोन का हमको स्टोन उस पर लगा हो ये न कि मतलब ले कर आएँ एक मतलब कोई पहने तो पूरा स्टोने निकल जाए डुब्लीकेट स्टोन हमको नहीं होना चाहिए ऐसी कि हम दूसरे को दे दुल्हन को देती हूँ